हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कानूनी सेवाओं की निम्नलिखित परेशानियाँ हैं बहुत सारी परेशानियाँ हैं क्योंकि हमारे यहाँ कोई वकील आस पास नहीं हैं वकील भी बहुत दूर रहते हैं और थाना तो और दूर है क्योंकि आस पास गाँव में झगड़ा हो रहा है तो लोग अपने से ही मार पिटैया कर करते हैं अगर थाना पास में रहता तो वहाँ से पुलिस आती जब पुलिस आ जाता तो झगड़ा ही नहीं होता झगड़ा नहीं होता इसलिए क्योंकि पुलिस आकर पहले ही सब कुछ सुलझा लेती जब पुलिस ही नहीं आ पाएगी थाना ही नहीं पास में नहीं रहेगा तो लोग कैसे मतलब तो तो झगड़ा ही करेंगे न और कचहरी कचहरी तो और भी दूर है हमारे घर के पास से तो इसीलिए घर झगड़ा कर वहाँ कचहरी जाते जाते सब रास बीच में ही सब कुछ ख़त्म हो जाता है और निम्नलिखित परेशानियाँ हैं बहुत सारी परेशानियाँ हैं